आसामा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंजों बुंफबनाय दरसे हादरसा गुबुन गुबुन हारि माहारिहानो गुबुन गुबुन रोखोमनि रंजानायनि बिजों दंजायो आसामनि गुबै दोरोङारि रंजानाय होनोब्ला जोङो गुबैयै बिहुखौनो बुंनो हायो जे बे बिहु बोथोराव आसामनि थागिरि सुबुंफोरा गोसो मोदोम जिउ होसारनानै रंजायो असमीया सुबुंफोरनि जिउ होनोब्ला बिहु आनो बे बिहुखौनो बर'फोरा बैसागुबो बुङो बोथोरनि सोलायनाय जों जेब्ला रंजानो गोसो जायो आरो हा आबाद मावनो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो साखाफारा जायो अब्ला बे बैसागु एबा बिहुखौ हाय आसामनि थागिबिफोरा फालियो जेसे बोसोर गोदान खौहाय बरायो जाहाथे फैबाय थानाय दैज्लां बोथोराव मोजां आबाद मावनो हायो बेनि थाखाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो रंजानाय बाजानाय नि बिजों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि दङ बि हयथ' बा दोरोङारि गेलेनायबो जानो हागौ दोरोङारि खननाय मोसानाय दामनाय देनाय फाव दिन्थिनाय बेफोरबो जानो हागौ बिदिन्थि हिसाबै जों लानो हायो जे जाट्रा गान गोदोनि गोदो गोदाय गामि गामि जाट्रा गान सोलियोमोन जाट्रा गानाव हाय माखासे सल'फोरखौहाय फाव खालामनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थियो आरो रायजो राजाफोरा बे फाव दिन्थिनायखौ नायनानै रंजानायखौ लानो हायोमोन रंजानाय बाजानायनि बिजोंआ आथिखालाव सोलायबोनो हमबाय आथिखालाव टेकनलजी नि जुग सिनेमा टियाटार बिदिअस आजि कालि गोबां रोखोमनि नुनो मोनसै इन्टारनेट नि जुगाव इउटुब नि जुगाव आजि खालि इन्टारनेट जौगानायनि जाहोनाव जोङो टि भि बा इउटुब फोरावहाय माखासे सर्ट फिल्मस दखुमेनटारि फिल्मस बेफोरखौ हाय जों रंजानाय बाजानायनि बिजों हिसाबै लानो हायो जे आसामनि बे रंजानाय बाजानाया जायगा लायै जायगाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हायो आसामाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा माखासे ओनसोल लायै ओनसोल थायो बेनि थाखायनो बिसोरनि रंजानाय बाजानाय फोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरैहाय

दमिनेटेट एरिया आवहाय बर' फोरनि रंजानाय जेरैहाय बैसागु बेनि अनगायैबो

जेनेबा खामरुप ओनसोलाव थानाय बा गलफारा ओनसोलाव थानाय सुबुं फोरनि मेथाइ फोराबो एसे आलादा रोखोमनि जायो जेरैहाय गलफारियानिखौ गलफारिया लख' गित एबा आरो खामरुपनि खौहाय खामरुपि लख' गित होनो बेबादि ओनसोल लानानै गुबुन गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो समाजआरि माखासे बिथिंखौ लानानैबो बे इन्टारटेनमेन्ट बेयाव हाय आलादा जायो जेरैहाय

बावना जों बावना खौ लानो मुखा भावना स्रिमनथ' संकरदेव बिथाङा फोरोंलांनाय मथे जे आसामाव हाय मुखा बावना नि मुखा बावना दिन्थिनाय एबा नायनाय बा बेनि गेजेरजों रंजानाय बाजानाय बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों बेनि अनगायैबो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन ट्रायबेल्स फोरहा गावबा गाव माखासे पेसटिभल फोरबो दंङ रंजानाय बाजानाय दंङ जानाय लोंनाय दंङ जेरैहाय कार्बि कार्बि फोरनि रंखेर फोरबो थिक बिदिनो मिसिं फोरनि आलि आइ लिगां फोरबो बेफोर फोरबोआव गावबा गाव माहारि फोरा गावबा गावनि नेमखान्थिजों गावबा गावनि मेथाइ गावबा गावनि दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै रंजासारो आथिखालाव माखासे टेकनलजी बा टेकनलजी सोलायनाय एबा बिगियाननि सोलायनायनि जाहोनाव रंजानाय बाजानायनि बिजों सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव दाब दाब जायगायाव सिनेमा हल जाबाय सिनेमा हल जानायनि जाहोनाव सिनेमा दिहुननायनि बिबानाबो बांबोदोंसै सिनेमानि गेजेरजों हाय समाजाव थानाय बायदि जाथाइ फोरखौ हाय सिनेमानि गेजेरजों दिन्थिनो हादों